हाँ जरूर ई जे ड्रीम इलेवन शब्द छै ई जे छै मोबाइलके ऐप छियै एकटा जे छै बहुत खतरनाक तरहसे ऐप छियै जाहिमे लोक पैसो जीतैत छै लेकिन जीतैसँ बेसी बहुत ज्यादा लोक हारैत छै पैसा एहिमे एहिमे जेनाकि शुरू शुरूमे लोभ देल जाइत छै बहुत ज्यादा देखायल जाइत छै कि दू कड़ोरके राशि दए रहल छै पाँच करोड़के राशि दए रहल छै आर रोज जे छै उनचास टाका पचास टाकाके राशि जे छै ओहिमे लगबै लए पड़ैत छै उनचास पचास टाकाके राशि लगाए कऽ आ पाँच पाँच करोड़के लोभ देल जाइत छै लेकिन कहिओ जे छै हमरा नहि लगैत अछि आसपासके एक दूटा छोड़ि कऽ किओ जीतल अछि आ ओहिसँ खतरनाक खतरनाक भी ऐप छै ड्रीम इलेवन भेलै आ बेट बाय जे छै ओ तऽ की नाम छियै तेहन ऐप छै जाहिमे जे छै प्रत्येक दिन जे छै हमरा टोलसँ लगभग जे पच्चीससँ तीस हजार रुपैआ जाइत छै इएह ऐप कमबैके चक्करमे लेकिन ककरहु किछु होइत नहि छै